हेलो हँ हँ हँ कि हाल चाल हइ कि हालचाल छै सर आओर ठीक छै जी मरम्मत तऽ करै छिए यौ आओर इधर ड्रेसिन्गो कएलिए ओकर बाद मरम्मत कएलिए रोडके आब लेट सेट भए जएतै अहाँके ओहिमे कोइ उपरोसे जे छै टाइम टेबुल पइसा नहि आबै छै तेँ कनिटा धीमी भए गेलैए आओर ओकर बाद एमहर तऽ करेलिए सही फेरो देखिऔ ने बरसातमे गड़बड़ा गेलै हँ

नहि नहि नहि अहाँ तऽ सर ठीक कहै छिए आओर ओ तऽ बात सही छै लेकिन बीच बीचमे मरम्मत तऽ कराबै छिए लेकिन एमहरसे उपरसे पइसे नहि अएलैए आओर ओकर बाद जे छै सही करेले रहिए पहिले फेर ओ गड़बड़ा गेलै बरसातमे आब उपरसे बात करै छिए

जी जी जी जी जी अवश्य

बगलवला तऽ रोड चकाचक यऽ ओ तऽ बड़ा बढ़िआँ यऽ इएह गड़बड़ा गेल यऽ हँ हँ इधर मरम्मत अवश्य करेबै तऽ

हँ हँ सर अवश्य अवश्य हेतै हेबे करतै हम आगू बात करै छी